سفر کے دوران نقل و حمل کے مختلف طریقے استعمال کئے جاتے ہیں اور ہر ایک کا اپنا ایک الگ تجربہ ہوتا ہے یہاں سب سے عام نقل و فہم نقل و حمل کے طریقے اور ان کے یادگار پہلوؤں کا میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں گاڑی سے سفر کرتے وقت آپ آزادی کے ساتھ راستوں کا انتخاب کر سکتے ہیں خاص طور پر روڈ ٹربس بہت ہی دلچسپ اور یادگار ہو سکتے ہیں جہاں آپ راستے میں خوبصورت مناظر اور مختلف مقامات کو دیکھ سکتے ہیں ٹرین کے سفر کا مزہ ہی کچھ اور ہے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے قدرتی مناظر مختلف شہروں اور گاؤں کے درمیان کا سفر اور ٹرین کا سوئے ہوئے آرامدہ ماحول اس سفر کو یادگار بنا دیتا ہے خاص طور پر لمبی دوری کے سفر کے دوران ٹرین کا تجربہ منفرد ہوتا ہے بس کا سفر سستا اور مختلف لوگوں کے ساتھ ملنے کا موقع فراہم کرتا ہے بین ریاستی یا بین شہر بسوں میں سفر کرتے وقت مختلف ثقافتوں اور مقامات کے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے طیارے کا سفر تیزی سے مختلف مقامات تک پہنچنے کا بہترین طریقہ ہے ہوا میں پرواز کرتے وقت شہر اور مناظر کا اوپر سے منظر دیکھنا بہت خوبصورت ہوتا ہے اور طیارے کی کھڑکی سے نظر آنے والے بادل اور زمین کے مناظر ایک یادگار تجربہ فراہم کرتے ہیں موٹر سائیکل کا سفر آزادی اور ہوا کی تازگی کا احساس دیتا ہے لمبے راستوں پر موٹر سائیکل کی سواری کرتے وقت خوبصورت مناظر اور کھلی فضا کا لطف اٹھایا جا سکتا ہے میرا ذاتی تجربہ ٹرین کے سفر کے حوالے سے بہت یادگار ہے ایک لمبی ٹرین کی سواری کے دوران میں نے مختلف مناظر اور علاقوں کا لطف اٹھایا اور لوگوں سے بات چیت کرنے کا موقع بھی ملا خاص طور پر جب میں نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے سبزے پہاڑوں اور گاؤں کو دیکھا تو وہ لمحے ہمیشہ کے لیے یادگار بن گئے ہر نقل و حمل کے طریقے کا اپنا خاص مزہ ہوتا ہے اور سفر کے دوران ہر تجربہ اپنی جگہ پر یادگار ہوتا ہے